मोबाइल ऐं टीवी वधीक इस्तेमाल करण सां ॿारनि जे शारीरिक ऐं मानसिक स्थिती ते जाम प्रभाव थो थिए जीअं मानसिक स्थिती सां ॾिठो वञे त ॿार उहे ई मोबाइल टीवियुनि ते जेको ॾिसनि ता दिमाग़ में उहा ई उन्हनि जे रिकॉड थो थींदो वञे पोइ ईअं ई मां घर में सोसाइटी में बिहेव था कनि हिक ॿिए खां कार्टून ॾिसी ॾिसी ईअं ई उन्हनि जे ॿोली थिए थी वञे कार्टून वारी ऐं फिज़ीकल याने शारीरिक प्रभाव उन्हनि जे मथां ॿाहिरि खेलणु नथा वञनि जेको उन्हनि जे शरीर खे फिट रखण में यूस थिए उहो उन्हनि खे नथो फ़ाइदो मिले